जायत्या पर्यटकांची जी मानसिकताय आसा ती म्हळ्यार आओ खाओ पिओ मजा करो ही जी मानसिकताय आसा ती तांच्या तकलेंतल्यान जायते फावट काडपाचो यत्न करता